जी हेलो हाँ जी बात कर रहे हैं बताइये जी जी सर हमारे पास सेवन सीटर गाड़ी अवेलेबल है आपको मिल जाएगी जी जी सर खर्चा है आपका दस हजार रुपए गाड़ी का खर्चा है आपका और आपको सर जैसे कि डीजल है गाड़ी का टोल टैक्स है खाना है ये आपको खुद देना होगा बाकी जो चार्ज है वो दस हजार रुपए ही होगा हाँ जी मिल जाएगी और आपका ये जो दो दिन का जो खर्चा है वो दस हजार रूपए होगा ठीक है और अगर आपका जैसे कोई विचार बन गया अन्य जगह घूमने का तो उसका आपको अलग से पैसे देना होगा अलग दस हजार रुपए देने है और बाकी जो गाड़ी से रिलेटिव जो भी डीजल टोल टेक्स और चालान है ये आपको देना होगा बाकी खर्चा तो दस हजार रुपए ही है दो दिन का नहीं जैसे कि जैसे आप मुझे जगह बता दोगे तो उस हिसाब से हम आपको बता देंगे पाँच हजार रुपए लग जाएँगे सर एक्स्ट्रा हाँ जी हाँ जी

जी सर धन्यवाद